فن زندگی میں اس لئے اہم ہے کیونکہ اس سے ہم اگر کوئی اداس ہے اور وہ بہت ہی بڑے حادثے سے روبرو ہوا ہے تو اسی لئے ہم ان کے ساتھ تھوڑا ہنس کر بات کرتے ہیں تو وہ اپنے سارے حادثے بھول جاتا ہے ہم میں مل گھل جاتا ہے زندگی میں ہر قدم میں مذاق ہنسی ضروری ہے اور ہم اس سے بہت جلدی اپنے حادثے سے نکل سکتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سارا فن ضروری ہے